ہمارا علاقہ بہار کا سیمانچل کا علاقہ کہا جاتا ہے یہاں ہر طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے اور بستے ہیں یہاں پر ہر بڑے مذہب پر عمل کیا جاتا ہے یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح ہندو لوگ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں ان کی عبادت کی جگہ کو مندر کہا جاتا ہے وہ وہاں جا کر پوجا کرتے ہیں یہ تمام لوگ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں بھائی چارگی کی مثال ہمارے سیمانچل سے بہترین اور اچھی لی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں آج نہیں صدیوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سب لوگ مل کر ایک دوسروں کا خیال کرتے ہیں ایک دوسروں کے احساسات کو سمجھتے ہیں اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے سامنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور الحمد للہ ابھی تک یہ ہوتا آ رہا ہے جو بہت اچھی بات ہے اور یہ امید ہے اور خدا سے یہ ہی دعا ہے ہم سب سیمانچل کے لوگ ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے لوگ ایک دوسرے کی عبادت کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی اجازت دیں ہم ایک دوسرے کو کسی چیز پر مجبور نہ کریں کیونکہ ہمارا دیش اور ہمارا ملک ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین مثال ہے کہ یہاں ہر ایک کو اپنے عبادت کی آزادی ہے تو اس کے لیے میں بہار کے لوگوں کا خصوصاً سیمانچل کے لوگوں کا بڑا دل سے شکر گزار ہوں کہ یہاں کے لوگ اور ایک دوسرے کے احساسات کو اور جذبات کو سمجھتے ہیں مندر والی مندر میں میں اپنی عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور مسجد والے مسجد میں عبادت کرتے ہیں وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں عید کے موقع پر ہم ان کو سویاں کھلاتے ہیں اور دیوالی کے موقع پر وہ ہمارے گھر آتے ہیں اور ہم سے ملتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور ایک اچھی مثال ہے ہمارا بہار اور سیمانچل کا علاقہ پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے